جی ہاں آرٹ اور دستکاری دلی والوں کی روزمرہ کی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں جو شہر کے بھرپور ثقافتی ورثے کی عکاسی کرتی ہیں یہاں کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں جیسے آرائشی اشیاء جیسے دلی کے لوگ اپنے گھروں کو پیچیدہ طریقے سے تیار کردہ آرائشی اشیاء جیسے لکڑی کے نقش و نگار دھاتی کام اور سیرامکس سے آراستہ کرتے ہیں جو روایتی فن کی نمائش کرتے ہیں اسی طرح دلی کے تیوہار جیسے دیوالی ہولی اور نوراتری آرٹ موسیقی اور رقص کی متحرک نمائشیں ہیں جس میں لوگ پیچیدہ رنگولیاں بناتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں اور روایتی لباس پہنتے ہیں اسی طرح دلی والے اپنے روایتی لباس جیسے ساڑی شلوار قمیص اور کرتا پر فخر کرتے ہیں جو اکثر پیچیدہ کڑھائی آئینے کے کام یا دیگر دستکاری سے مزین ہوتے ہیں اسی طرح دلی کی سڑکیں مقامی فنکاروں کے لیے ایک کینوس ہیں جو شہر کی توانائی اور ثقافتی تنوع کی عکاسی کرتے ہوئے دیواریں دیواروں پر ان کو باقاعدگی کے ساتھ مزین کیا جاتا ہے اسی طرح موسیقی اور رقص دلی کے لوگ روایتی موسیقی اور رقص کی شکلوں جیسے قوالی کتھک اور بھرتناٹیم سے لطف اندوز ہوتے ہیں جو اکثر تہواروں اور ثقافتی تقریبات کے دوران پیش کیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں مذہبی رسومات میں بھی ان ساری چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو دلی کے لوگوں کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں فنون اور دستکاری کا کردار کو بیان کرتے ہیں